ہمارے ضلع میں گوتم بدھ نگر میں لوگ اپنے کپ کپڑوں کو لے کر کے فیکٹریوں سے اٹھا کر کے ٹھیلی پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ نکل جاتے ہیں گلیوں میں بیچنے کے لیے آواز لگا کر کے بیچتے ہیں اور کچھ لوگ جو پرانے لوگ ہیں ان کی معاشی زندگی جو ہے وہ کھیتی وغیرہ کا رہتا ہے بہت سارے لوگ جو ایسے ہیں جو ریلوے اسٹیشن سے سواری کو اٹھا کر کے دوسرے استھان پہ جو سوا سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں ان کو پہنچاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تو ان کو با آسانی وہ بھی پہنچ جاتے ہیں ان کو بھی اچھا لگتا ہے کہ ہاں ہم ایک دوسرے پہنچ گئے انہیں بھی سہولیات ہوتی ہے یہ بھی ان کی طرزِ زندگی ہے گزارنے کی کہ وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچ گئے بہت سارے لوگوں کے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ کہیں کچھ کوچنگ سینٹر چلا لیتے ہیں پڑھانے کے لیے وہ بھی ایک طریقے سے دس بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کی کچھ فیس مقرر ہوتی ہے ان کے بعد وہ اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں